हथौड़ी छै ने बढ़िआँ बेण्ट ओइमे नहि रहय छै जे पारैयोमे नीक लागतय कोदारिये छै मानि लिअ कोदारियोमे बढ़िआँ बेण्ट नहि रहय छै तऽ पच्चर उच्चर दए कऽ पारलहुँ बढ़िआँ बेण्ट ओइमे लागय छै तब पारैयोमे बढ़िआँ होइ छै आओर ने अथी होइ छै तऽ मोन तऽ छितनाइ छै जे ई बेकार छै ओन्ने कऽ राखि देलहुँ बेण्ट जते बढ़िआँ रहय छै ओते बढ़िआँ पारयमे बढ़िआँ होइ छै